بہت سے علاقہ میں تو کھیل کا میدان ہوتے تھے لیکن اب ہر جگہ جو ہے سہولت کا آسانی کا معاملہ کر دیا سرکار حکومت نے چونکہ ہر ہمارے علاقے میں جو ہے چھوٹے موٹے گراؤنڈ ہوتے ہیں اس میں کرکٹ وغیرہ لوگوں کا دلچسپ بہت آگے رہتے ہیں اور کھیلنے کے لیے آسان ہو جاتے ہیں بہت لوگ باہر نہیں جاتے تھے اب جو ہے اس کے اندر جو ہے کیمرہ وغیرہ جو بھی ہے لو لگا دیتے ہیں جو کہ باہر سے لوگ لائب میچ کا استعمال کرتے ہیں اور اس کو دور سے ہی لوگ دیکھ لیتے ہیں اس گاؤں میں بہت اچھے کرکٹ فٹ بال کا کھیل کا آیوجن ہوتا ہے اسی لیے چلے آ رہا ہے اور بہت سے لوگ جو ہے اس کے اندر روجی روچی لیتے ہیں بچہ بوڑھا جوان دیکھنے کو اچھا انٹرسٹ ملتا ہے اسی لیے کھیل کا میدان ہونا ضروری ہے گاؤں استر سے اور ہم لوگ کو بھی اس میں دلچسپ ہونا چاہیے